जय झूलेलाल मुंहिंजो सुपिनो ब्यूटीशियन अॼु खां अठ ॾह साल पहिरियां मां ब्यूटीशियन थियण जो सुपिनो स्टार्ट कयो हुओ जॾहिं मां सिखण वई हुयमि जॾहिं हुन मां हिक टीचर उस्ताद सां ॻाल्हायो हुओ त उहा हैरान थी वई हुई त तव्हां हिन एज में कंदव तव्हांजा ॿार बि आहिनि तव्हांखां कीअं थींदो मां चयमि तव्हां सेखारियो त सहीं अॼु मां सिखंदमि तॾहिं त मां शुरू करे सघंदमि न जॾहिं असांजो सुपिनो हूंदो आहे ख़्वाबु हूंदो आहे न त असां हुनखे पूरो करण लाइ न पूरी हिमत लॻाए छॾींदा आहियूं भली असांखे केतिरा माण्हूं बि रोकनि तव्हां न करियो भली असांजो पंहिंजो घोटु ई हुजे हे तोखां न थी सघंदो त उहा असांजो ज़िद थी वेंदो आहे त हाणे त असां करे ई ॾेखारींदासीं ईअं ई मां बि ब्यूटीशियन जो सुपिनो शुरू कयो ॿ साल सिखण में लॻा बॉम्बे अप डाउन कयो उन खां पोइ मां ऐडवांस कोर्स कयो टिनि महिननि जो चारि साल खां पोइ तॾहिं मुंहिजी उमिरि चालीह साल हुई जॾहिं मां उते ऐडवांस कोर्स सिखण वयमि न तॾहिं पंजुवीह सालनि जियूं छोकिरियूं हुयूं ऐं सभई मूंखे चवनि पियूं तव्हां हिन एज में इहो करे सघंदव मां चयो हां छो न करे सघंदमि काइं कंहिं बि कम खे शुरू करण लाइ असांजी उमिरि न असांजी हिमथ खपंदी आह्रे अॼु मां अॼु मूंखे उहो सिखी करे टे साल थी विया आहिनि ऐं ॾाढो सुठे तरीके सां बि हलायां थी पई ऐं उहे ई छोकिरियूं अॼु ॾिसी करे मुंहिंजो स्टेटस ॾिसंदियूं आहिनि ऐं चवंदियूं आहिनि वाओ दीदी ऐं इहे वर्ड ॿुधी करे मां ॾाढो ख़ुशि थींदी आहियां ऐं शायदि जेके चालीह खां पोइ कुझु न करण चाहींदियूं आहिनि ऐं चवंदियूं आहिनि असांजी उमिरि निकरी वई आहे त शायदि उन्हनि खे बि हिकिड़ो उहो मुंहिंजो स्टेटस ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त ब्यूटीशियन जो करे थो सघिजे